हेल' हेल' औ माबा खोथा दं नामा

औ औ औ आदसा थिख आसे दे आं खोन्थाहरगोन सार्टिफिकेट मोननो थाखैहाय माखासे फोरमान बिलाइ नांगौ जाहैबाय आरो जेनेबा बार्थडे सार्टिफिकेट हानि ड'कुमेन्ट्स आरो बिजों लोगोसे ओ भटार आइडि भटार आइडिफोर गैयाब्ला ओरैनो आजिखालिथ' सोलिबायनो पेन कार्ड एबा आधार कार्ड नैबेफोरखौ नांदेरगोन आरो आरो फरमखौहाय बायसानसनि थाखाय लाफानाया मोजां जागोन बबे समावहाय मा नियम जानानै फैयो जेबो बुंस'नो हाला जाहैबाय नालाय बेखौ लाबोफानाया मोजां आरखि ओमफ्राय बेखौ मोननांगौब्ला इसु खालामनायनि एसे इसु खालामनायनि थाखाय माखासे बे पेफारफोरनि एसे खरसा लायो आरो अफिसियेल खरस औ मेक्सिमाम ओरैनो रां बाजि रांसो जानो हागौआरो बेनि हयथ' बांसिन जानाय नङा बेखौहाय एफ्लाय खालामनायनिफ्राय ओरिनोथ' सबथासेनि गेजेरावनो बे गासिखौबो हरनाय जायो आरो डेलिभार जायो सबथा खनसेनि गेजेराव औ औ औ औ माने नोंथाङा जुदि बेखौ ओ थांनानै इसु खालामहैयोब्ला माने बेखौ काउन्टार साइन नांगौ जाहैबायथ' काउन्टार साइन नांनायावहाय डिसि खौ लोगो मोनोब्ला थाबैनो जागोन आरखि मानि बे सार्टिफिकेट खौहाय साफानि साफानि साइन होआ नालाय डिसिआ बेखौ जमा खालामनानैहाय साइन होनानैसो बेखौहाय हरनाय जायो आरो अब्ला बे समावहाय नोंथाङा खबर लानानै लायनो हागोन आरो थांनाङा ओहो डाइरेक्ट बे कास्ट सार्टिफिकेट नि मोनसे अफिस दंखायो पार्टि अफिस बेयाव थांनानैहाय नोंथाङा खबर लाहैब्लानो मोन्थिनो हागोन आरो आदसा थेंक इउ दे